आं बर'नि ओनसोलारि रावखौ सोलोंखांबायबो एबा बाहायखांबायबो बर' रावआ बर'नि थाखाय जोबोद गोनां आरो लेखा फरायावबो बर'फोरनि जानायखाय जोबोद मोजां जाबाय लिरनाय फरायनाय गासैयावबो बर'नि लिरजोबनो हायो बर'नि लिरनो हायो बर'नि फरायनो हायो आरो पेपार फोरावबो बर'नि दङसै बिदिब्ला जोंहा फरायनो गोरलै जायो